मेरा जो पसंदीदा जो मौसम है ना मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा पसंदीदा मौसम जो है वह बारिश का मौसम है बारिश के मौसम में ना तो ठण्डी लगती है ना तो गर्मी लगती है तो मुझे यह मौसम ज़्यादा ही अत्यधिक प्यारा है यह मौसम में जब पानी गिरता है तो जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत पल लगता है ना बारिश का मुझे जिस दिन पानी गिरेगा जोर जोर से उस दिन हम लोग अपने घर में रहते हैं ज़्यादातर घर से बाहर नई निकल पाते हैं तो इसमें मुझे बहुत आनंद आता है इसमें ज़्यादा हम लोग अपने परिवार को समय दे सकते हैं और घर के बाहर ज़्यादा नहीं जा पाते तो मैं वो तो मैं उस पल का इंतजार करती हूँ बारिश के मौसम में कि कब यानि की समय आएगा बारिश वाला और उस दिन पानी बरसेगा और मैं अपने परिवार के साथ घर पे रहूँ और उस समय को मनोरंजन के तौर पे बिताऊँ तो यह मेरे लिये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा वाला जो मौसम है यह है और इसमें और एक मैं बताना चाहूँगी कि जो बारिश वाले जो मुझे पसंद हैं इसमें जब बहुत जोर जोर से बारिश होती है घर पे रहते हैं तो इस टाइम में मैं घर पे यानि की ऐसा कुछ पकवान बनाती हूँ मुझे पकवान बनाने का अच्छा लगता है बारिश में और गरम गरम अपन पूरे परिवार के साथ खाओ और उस पल को एन्जॉय करो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत आनंद लाता है ख़ुशी देता है सुकून देता है अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इस पल का एक साल में इंतजार करती हूँ और ये पल आता है एक साल में मेरे लिये सिर्फ एक ही बार आता है ये वाला मौसम तो मैं इसका बहुत ही अच्छे से इंतजार करती हूँ और इस पल को बहुत ही अच्छे के साथ एन्जॉय भी करती हूँ